हलो हा हलो जय झूलेलाल आंटी ठीकु आयो अनिता था ॻाल्हायो न हा हा आंटी मूंखे आहे न मुंहिंजी हिक साहेड़ीअ खां नंबर मिलियो उहो तव्हांजो तव्हां भाॼियुनि जो वापार कंदा आहियो न हा त आंटी मुंहिंजे घर में बि न शादी आहे मुंहिंजी साहेड़ीअ पोएं महीने ॻाल्हि कई वेई की तव्हां शादीअ वारे घर में माना इअं भाॼियूं सहूलियूं सभु सहूली पहुचाईंदा आहियो तकिड़ा तकिड़ा हा न असांजी अठीं तारीख़ आहे आंटी इहा शादी आहे घर में त मूंखे आहे न पंद्रही तारीख़ खां तव्हांजी हेल्प खपे तव्हां मूंखे सभु भाॼियूं जीअं हाणे सियारो आहे त तव्हां वटि हाली कहिड़ी कहिड़ी भाॼी अवेलेबल आहिनि

अच्छा मस्तु जी जी अच्छा ऐं आंटी तव्हां हीअं रेट कीअं हणंदव माना कॉंटीटीअ जे हिसाबु सां की असां वटि सभु कुझु ईंदो भाई एक्चुली छा ॾिसो मुंहिंजी शादी आहे अरड़ी उणवीह ऐं मूंखे तव्हां खां पंद्रहीं तारीख़ खां भाॼियूं खपनि छो की असां वटि महिमान अची वेंदा ऐं वरी वीही तारीख़ खां वरी पंजवीह तारीख़ ताईं बि इअं करे माना अठ ॾह ॾींहं तव्हां मूंखे सप्लाए कंदव त तव्हां रेट कीअं लॻाईंदव जी जी हा हा हा भाॼियूं त तव्हांजी ॾाढी फ़्रेश हुयूं मुंहिंजी साहेड़ीअ बि ॾाढी तारीफ़ कई हुई को बि शिकायत न आई असांखे जीअं हाणे सियारो आहे त मूंखे तव्हांजी हिक मदद खपंदी जीअं असां वटि हाणे सायूं भाॼियूं अचनि थियूं पालक मेथी सावा बसर ऐं साई थुम त तव्हां मूंखे कंहिं सां इहो सोराए इहो मोकिले था छॾियो

जी जी हा जी आंटी ऐं आंटी मटर त मूंखे छा पहिरें ॾींहं तव्हां ॾह किलो सोराए मोकिले छॾियो छो की असां वटि फ्रिज जी जी जी आंटी त लॻिभॻि तव्हां फ़िक्स ई समुझ जो इहा बुकिंग रखिजो पोइ वरी बि असीं हिक ॿिनि ॾींहंनि अची साम्हूं लिस्टियूं ठाराए ऐं तव्हांखे सभु हिक हिक ॻाल्हि इअं लिखाए पोइ छा तव्हांखे बि दिक़त न थिए ऐं असांखे बि न थिए हा न जी जी आंटी अच्छा जी आंटी अच्छा आंटी हाणे जीअं महिमान टिकियल हूंदा त मुंहिंजो वीचार हुयो की असां हलवो वग़ैरह कयूं त तव्हां उहे बि माना छिलाराए पीस कराए मोकिले सघंदव जी जी आंटी ऐं जीअं मां हाणे ॿिनि ॾींहंनि में ईंदमि त मां हुन ॾींहं सुबुह अगरि तव्हांखे फ़ोन कयांव मूंखे गजरुनि जी खटाइण बि पाइणी आहे त तव्हां मूंखे उहा बि वढाए ॾिंदव त जेॾी महिल मां तव्हां सां ॻाल्हाण ईंदमि जी जी हा जी आंटी मूंखे ॾाढी मदद थी वेंदी ॾाढो सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाए मुंहिंजो अधु टेंशन लही वियो हाणे मेन छा रोटी वारियूं ई छा किटकिट थियूं कनि भाॼियुनि में त इहो तव्हां मुंहिंजो कमु ॾाढो सहूलो करे छॾियव ठीकु आहे न जी आंटी ओके जय झूलेलाल